हून में जियां तुसेंगी पिछली मलाटी च दस्सेआ हा की के प्हाड़े उप्पर चढ़ना अस कियां गे ते असें केह् किश कीता लैओ हून में तुसेंगी दस्सनी आं ते अस जंदे ते ऐहे लेकिन जेह्ड़ियां अपनियां अपनी मेरी जेह्ड़ी जिंदगी होंदी ही स्थान होंदा हा जेह्ड़ी मेरी अपनी घर दी जिंदगी होंदी ही ते मेरी जेह्ड़ी नौकरी दी जिंदगी होंदी ही उसी में कि'यां सारें ई चंगी तरहां बड़े तरीके कन्नै ओह्दी इक्क समें सारणी बनाइयै ते करियै में ओह्दे तरीके कन्नै चलदी ही ते इंया हा कि जेल्लै में कुदै जाना होंदा ते ओह्दे आस्तै में पूरा पैह्लें बेहियै सोचदी ही कि में किस ढंग कन्नै इसी करना ऐ ते में केह् करदी ही की बच्चे बी ऐहे निक्के ओह्बी स्कूल जंदे हे ते मेरा जेह्ड़ा घर आह्ला ओह्बी घर जंदे हे ते दरअसल मेरी जेह्ड़ियां मां जी हियां ओह् ठीक निं ही रौहंदियां हियां ते बेड उप्पर रौहंदियां हियां होर नौकर चाकर बी ऐहे ते में उ'नेंगी सारे तरीकै कन्नै मेंटल ते सारा में उ'नेंगी मस्तिष्क तौर उप्पर त्यार करदी ही ते में जेह्ड़ी ही ओह् उत्थें ट्रैकिंग उप्पर जंदी ही ते एह्दे आस्तै मिगी जेह्ड़ी ही ते मतलब कि जेह्ड़े मेरे परिवार दे सदस्य हे ना ते ओह् एह्दे च मेरी बड़ी मदद करदे हे ते ओह् मिगी आक्खदे हे कोई गल्ल निं तू जा ते जेह्ड़े मौके होंदे न ओह् जिंदगी च बार बार आंदे न ते इस आस्तै अस उसी भी करना चाहिदा ऐ ते कन्नै एह् की में आपूं बी बड़ी रौनक ही बड़ी चुलबुली ही ते में इयै जेही जेह्ड़ी थोह्ड़ियां खतरनाक चीज़ां होंदियां हियां एह् करने गी बड़ा ई मज़ा आंदा हा ते ओह्जदे आस्तै में केह् आ कि में जेह्ड़ी ही त्यार रौहंदी ही की में एह् कम्म करना की जेल्लै में मन च ध्याई लैंदी ही ते में करना ई आ ते पिच्छु जेह्ड़े नौकर चाकर होंदे हे उनें ई में पूरा बनाइयै ते सारा दस्सियै जंदी ही ते अपनी जेह्ड़ी मां जी उनेंगी बी में सारा शैल करियै समझाइयै ते सारें बच्चें गी बी शैल करियै समझाना ते सारी त्यारी करियै ते फिर में उत्थें जंदे ते उत्थें जाइयै भी ट्रैकिंग उप्पर केह् होंदा हा कि ते फिर तां कती पिच्छे जेह् चिंता होंदी ना ओह् निं ही रौहंदी ही ते उत्थें जाइयै जेल्लै उत्थें असें पुज्जना होंदा हा नजारें च दिक्खना होंदा हा ते ओह् घर दा फिर सारा चेता ई भुल्ली जंदा हा ते ओह् फिर इंया लगदा हा ते फिर केईं बारी इंया लगदा हा की भई घरे आह्लें बी ध्यान रक्खना चाहिदा ते उंदा बी हाल चाल पुच्छना चाहिदा तां जे जिनें एह्दे आस्तै मेरी मदद कीती ऐ की जाने आस्तै उ'नें मेरी तां मिगी स्पोर्ट कीता तां तां करियै की में अपने इस कम्म गी बड़े शैल करियै नभाई सकां ते में अपनी जेह्ड़ी लाईफ ऐ क्योंकि मिगी एह् लगदा हा की जिंदगी च कुछ अपने च कुछ ऐसी चीज़ां लैनियां चाही दियां जेह्दे कन्नै नाम होऐ ते इस कारण करियै कोई चीज़ च पिच्छें निं रेह् कुस चीज़ में पिच्छे निं हर चीज़ गी में जेह्ड़ा उसी पूरा करने दी कोशिश कीती होर में कामजाब बी होई ओह्दे आस्तै मिगी बड़े ईनाम बी मिले ते बड़ियां केह् नां पुरस्कार बी मिले हे एह्दे आस्तै ते में चाह्न्नी आं कि हर कोई जेह्ड़ा भी बी असें डरना निं चाहिदा ते जेल्लै अस ट्रैकिंग आस्तै जंदे हे ते उत्थें जेह्ड़ियां होर बी चीज़ां हियां जियां की बूह्टे कन्नै रस्सियां ब'न्नियै ते उनेंगी में ते जेह्ड़ियां नदियां उत्थें बौहंदियां हियां उनें ई पार करना ते ओह् ओह्बी में बड़े शैल तरीकै कन्नै कीत्तियां सब कुछ कीतियां ते फिर मिगी इंया लगदा हा ते जेल्लै उत्थें जंदे हे ते में अपने घर दस्से सारें ई जेह्ड़ा ना बड़ा

आं इस बास्तै आक्खनी आं कि जेह्ड़ा अपनी लाईफ जेह्ड़ी जिंदगी ऐ उसी बी ठीक ढंग कन्नै असें जीना चाहिदा ते अपनी जेह्ड़ी प्रोफेशनल साढ़ी लाईफ ऐ जिंदगी ऐ ते उसी बी सानूं जेह्ड़ा ऐ की हस्सने खेढ़ने बिच बिताने चाहिदी ऐ तां की तां की जेह्ड़े घर दे लोग न ओह्बी इसी मन्नन ते ओह्बी एह्दा आनंद मतलब कि लैन तां किह् उनेंगी बी लग्गे की अस बी जाह्चै ते ओह्बी में क्योंकि एह् बिना घर दे परिवार दे स्पोर्ट दे बिना अस कोई बी जेह्ड़ा कम्म ऐ ओह् नेईं करी सकने आं ते इस्सै बास्तै की जाना चाहिदा ते खाल्ली एह् निं की में खेढ़ें आस्तै जंदी ही ते ओह्दे आस्तै बी में अपनी जेह्ड़ी इपनी परिवार दी स्पोर्ट होंदी ही ओह् बड़ी अच्छी मिलदी ही में बाहर ओह्दे राश्ट्रीय खेल आस्तै बी जंदी ही ते ओह्दे आस्तै मिगी परिुिवार दी बड़ी स्पोर् रौहंदी ही ते इस्सै बास्तै ते जिंदगी च जेह्ड़े मौके होंदे ओह् बार बार निं औंदे ते इस बास्तै स्हानू इस कम्म गी बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिदा बड़ा बड़ा धन्यबाद